प्राइवेट हास्पिटल बड़े ऐं बड़े न इत्थे इस ऐरिये च जियां नरायणा हास्पिटल होई गेआ हर इक चीज दी मतलब हर इक चीज दा होई जंदा इत्थै ईलाज बा प्राइवेट अस्पतालें दी इ'यां इयां ते बड़ी ओह् होंदी पर मुश्कलां बड़ियां होंदियां मतलब कि पैसे बड़े लगदे कियां इत्थे गल्ला ग्रांऽ श्रांऽ च ते इत्थै साढ़े म्हल्ले नी हैन बट उत्थें ते हैन नरायणा हास्पिटल आई जाई सकने अज्जकल रस्ते बने दे मोदी सरकार ने बनाए दे रस्ते फस्ट क्लास रस्ते बने दे दं'ऊ मैंट्टें च जनोई जंदा उत्थें जनोइयै तौले मतलब जनो मतलब जाई बी सकदा आई बी सकदा ठीक ऐ गड्डियां मतलब ओह् बी अज्जकल लग्गे दे आटो बंदा इत्थां बा एह् ऐ रातीं थोह्ड़ा मुश्कल होंदा आटो शाटो नेईंं होन ते गड्डिया इतंजाम करना पौना ओह् इन्ना अज्जकलै दे इत्त बंदा अद्धे घैंटे च पुज्जी जंदा पजाई लैंदा बंदा प्राइवेट हस्पताल अज्जकल केह् ऐ कश ते नेईं ऐ बा चलो इयां कश गै बड़ा जम्मू कोला कश गै ऐ